پلیٹری فارن فارمنگ میں اچھی طرح دیکھ بھال اور بدسلیقگی نا کی جانے کو یقینی بنانے کے لیے پولیٹری فارم میں اچھی صاف صفائی ہونی بہت ضروری ہے اور ان سے پوولٹری کی جانچ ہونی چاہیے صحت کی جانچ ہونی چاہیے ڈاکٹر کو بلا کر ہر ہفتے دکھانا چاہیے اور خوراک ٹائم پر ملنی چاہیے پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے پولٹری فارم میں تب جا کر پولٹری فارمنگ اچھے سے گرو کرے گی اور زیادہ تر وہاں پہ آگ کے بچاؤ کے لیے سامان ہونا چاہیے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے بھٹی وغیرہ ہونی چاہئے اور گرمی کے موسم میں وہاں پر کولر پنکھے ہونے بہت ضروری ہیں